ते दिक्खेआ जाए गल्ल आई गेई मोबाइल पेमैंट सर्विस दी कि अस फोनै उप्परा कि'यां पेमैंट करी सकने आं अज्ज दे टैम उप्पर एही चलदा ऐ अज्ज दे टैम उप्पर लोग अपने कोल पैहे नेईं रखदे न कैह्ल्ली निं रखदे न अज्जकल बड़ियां चोरियां होंदियां न ते लोक जियां पर्स पुर्स कन्नै लेई जंदे न ते पर्स चोरी होई जंदे न ते लोग प्रैफर करदे न कि ओह् आनलाइन पेमैंट गै करन जेह्दे कन्नै उं'दा कोई नुकसान बी ना होग ते नां ही उंदे कन्नै कोई बी किश माड़ी बीतग ते असें ते बड़ी बीरी यूज कीते दा ऐ गूगल पे पेटीऐम अज्जकल चला दा ऐ कुतै बी जाच्चै ते आनलाइन पेमैंट रक्खी दी होंदी ऐ छोटी ते निक्की तो निक्की गल्ल निक्की तो निक्क दकान पर जो ऐ गूगल पे पेटीऐम बगैरा लग्गे दा होंदा ऐ अज्जकल अस रहेड़ियें पर जाह्गे सब्जी खरीदन जांदे न ते उत्थै बी उ'नें नें एह् लाए दा होंदा ऐ कि किसै गी बी दिक्कत ना आह्ग कोई बी अगर आनलाइन पेमैंट यूज करदा ऐ ते ओह् जो ऐ ओह्दे कन्नै ईजली पेमैंट करी सकग ते दिक्खेआ जाह्ग एह् बड़ी शैल गल्ल ऐ अज्ज दे टैम उप्पर कि आनलाइन पेमैंट कन्नै जेह्दे कन्नै चोरियां घट्ट होऐ दियां न ते आनलाइन पेमैंट करनै इक ईजली कम्म होई जंदा ऐ साढ़ा साढ़ा इक ईजली ईजली कम्म होई जंदा ऐ ते इक सानूं बड़ा फिरना निं पौंदा ऐ ते इक ते गल्ल अस घर बैठे बैठे गै किश बी आर्डर सकदे आं शापिंग करी सदे आं किश खाना होग ते खाने ताईं अस आर्डर करी सकने आं अस ईजली किश बी कम्म करी सकने आं घर बैठे बैठे आनलाइन जेह्ड़ा सिस्टम आई गेदा ऐ अज्ज दे टैम उप्पर सानूं बड़ी ईजली होई दी ऐ सानूं बड़ा ईजली कम्म होई दा ऐ अस बड़ी ईजली एह् सब करी सकने आं ते होर कोई प्राब्लम निं आंदी ऐ बस एह् ही गल्ल ऐ कि ऐपल पे गूगल पे सब जो ऐ बड़ी स्हेई गल्ल ऐ अज्ज दे टैम उप्पर दिक्खेआ जाह्ग लोकें दे बड़े पर्स चोरी होई जंदे हे ते हून कु'न चोरी करग हून आनलाइन पेमैंट होंदियां ते लोक किश चोरी करी निं सकदे ते पै पैसे लोग कन्नै रखदे निं हैन अज्जकल अस ते पैसे नेईं रखदे न कोल दे घर बैठे बैठे पेमैंट करी ओड़दे न आनलाइन शापिंग करदे आं ते आनलाइन पेमैंट करी ओड़दे आं ते सानूं कोई प्राब्लम आंदी निं ऐ ते एह् जेह्ड़ा मैथड ऐ एह् बड़ा शैल गै ऐ अज्ज दे टैम उप्पर एह् बड़ा ईजी मैथड होई गेदा ऐ अस घर बैठे बैठे अपना फोन रिचार्ज करी सकदे आं असें कुतै जाना निं पौंदा अज्ज निक्के चो निक्का बच्चा जो ऐ फोन यूज करा दा ऐ उसी किशा चाहिदा ऐ आनलाइन शापिंग करी लैंदे न लोग ते दूर बैठे दे लोग अस उ'नेंगी पैसे ट्रांसफर करी सकने आं जियां कुतै कोई जा दा होऐ ओह्दे कोल पैहे निं रौह्न ते अस उसी बी पैसे देन जाई नी सकदे ऐं लेकिन हां अस आनलाइन थ्रू जो ऐ उ'नेंगी पैसे भेजी सकने आं जे जेह्दे कन्नै ओह् ईजली अपना कम्म करी सकदे न उ'नेंगी कोई प्राब्लम निं आह्ग ऐ अग्गें ओह् ईजली कोई बी अपना कम्म करी सकदे न आनलाइन शापिंग करना बौह्त ईजी हो गेआ ऐ बौह्त गै अरामदायक होई गेआ ऐ साढ़े ताईं कि अस ईजली आनलाइन शापिंग करी सकने आं आनलाइन पेमैंट करी सकने आं कोई सिर खपाई निं ऐ कि असेंगी पैसे तुप्पने पौने न पैसे देने पौने न सिद्धा सिद्धा गै अस आनलाइन पैसे लैन्ने आं ते आनलाइन गै पैसे दिन्ने आं ते एह् जेहा बड़ा अरामदायक होई गेदा ऐ साढ़े ताईं ते एह्दे च सानूं कोई सिर दर्दी निं लैनी पौंदी ऐ ईजली पैसे देई ओड़दे न ते ईजली पैसे लेई ओड़दे न अज्जकल निक्के तो निक्के रेह्ड़ी आह्ले ने बी लाए दा होंदा ऐ पे टी ऐम कि कुसै गी बी दिक्कत निं ऐ कोले कोल पैहे नेईं होन ते ओह् आनलाइन पेमैंट करी सकदा ऐ आनलाइन पेमैंट दे थ्रू चोरियां घट्ट होआ दियां न ते आनलाइन स्कैमस दिक्खेआ जाह्ग होआ दे न आनलाइन स्कैमस होआ दे न ते अज्जकल ओ टी पी बगैरा आह्ग ते ओह् असें शेयर करना मना कीते दा ऐ अगर ओह् अस ओह् करगे ते सानूं गै घाटा पौना ऐ कि सानूं गै घाटा पौन ऐ कि साढ़े पैसे जो ऐ ओह् उड्डी जाने न सारे दे सारे ते दिक्खेआ जाह्ग पैसे पैह्लें अस पर्स पुर्स लेइयै जंदे हे पैहे पेदे होंदे हे क्रैडिट कार्ड पेदे होंदे हे ते अगर ओह् चोरी होई जाह्ग ते ओह् सारा कुछ ब्लाक कराना पौना ऐ थोह्ड़े दिन पैह्लें गै मेरी मासी गेदी ही मैटाडोरा च ते उं'दा इक बड्डा पर्स हा ओह्दे बिच्च निक्का पर्स हा ते ओह् चोरी होई गेई कैह्ल्ली पिच्छें इक जनानी ही उ'नें बच्चा फड़े दा हा ते मासी गी लग्गेआ नी कुछ ऐसा होना ऐ ते उ'नें पूरा ओह् पर्स गै कड्डी लेआ सारे ओह्दे च घट्ट तो घट्ट दस ज्हार पेदा हा कन्नै गै क्रैडिट कार्ड ते बड़े सारे होर कार्ड बी पेदे हे आधार कार्ड बगैरा ते उ'नें सब किश ब्लाक कराई ओड़ेआ क्रैडिट कार्ड बगैरा ब्लाक कराई ओड़ेआ अपना कि ओह् जे अग्गें जाइयै उंदे पैसे नां लेई सकै इयां दिक्खेआ जाह्ग दस ज्हार दा नुकसान ते होई गेआ पर हां आनलाइन दिक्खेआ जाह्ग आनलाइन सिस्टम जो था सिस्टम जेह्ड़ा ऐ हा उसी असें ब्लाक कराई ओड़ेआ कि अग्गें जाइयै उसी कोई फायदा ना होए ओह्दे च सानूं कोई घाटा ना होई जा आनलाइन बैंक च उं'दे बड़े पैहे पेदे हे जे ओह् ब्लाक नेईं करांदे हे ते उ'नेंगी बड़ी दिक्कत आनी ही अग्गें जाइयै इ'यां गै थोह्ड़े हिन बाद रक्षा बंधन हा ते मेरी इक मासी बड़ी दूर रौंह्दी ऐ ओह् ओह् भेजी ओड़दी ऐ रक्खड़ी थ्रू पोस्ट आफिस बोल सकते हैं आक्खी सकने आं ते असेंगी पैसे भेजने च पैह्लें दिक्कत होंदी ही गिफ्ट गुफ्ट ते लैंदे निं हे पैहे भेजदे हे ते पैहे भेजने च सानूं दिक्कत होंदी ही पर अज्ज दे टैम उप्पर दिक्खेआ जाह्ग ते अस ईजली उ'नेंगी पैसे भेजी ओड़दे न उंदी रक्खड़ी सानूं पुज्जी जंदी ऐ ते साढ़े पैहे उ'नेंगी पुज्जी जंदे न इक बारी मेरे मम्मी गेदी ही शापिंग करन गेदी ही ते उत्थें जाइयै उंदे पैसे मुक्की गे ते फिर मेरे भ्राऽ ने उसी उ'नेंगी पैसे भेजे ते जिंदे जिं'दे थ्रू ईजली जेह्ड़ी ऐ अग्गें पेमैंट करी सके ते ईजली उं'दी शापिंग बी होई गेई ते उं'दा कम्म बी खतम होई गेआ ते सानूं जाना बी निं पेआ उ'नेंगी पैहे देन दिक्खेआ जाह्ग एह्दा फायदा बी बड़ा ऐ ते नुकसान बी बड़ा ऐ जेह्ड़े स्हेई यूज करे ते ओह्दे ताईं फायदा ऐ ते जेह्ड़ा गलत यूज करा ओह्दे ताईं नुकसान ऐ आनलाइन पेमैंट थ्रू अस बड़ा किश करी सकने आं घर बैठे बैठे आनलाइन खाना जोमैटो थ्रू अस पिज्जा मंगाई सकने आं आनलाइन पेमैंट करी सकने आं ते एह् बड़ा जेह्ड़ा ईज़ी तरीका ऐ जिस जेह्दे कन्नै अस बड़ी ईजली कम्म करी सकने आं आनलाइन शापिंग करी सकने आं आनलाइन पेमैंट करी सकने आं ते कोई सानूं प्राब्लम निं आह्ग ते एह् जे ऐ अज्ज दे टैम उप्पर बड़ा ईजी मैथड ऐ ते एह्दे कन्नै सानूं कोई प्राब्लम निं आंदी ऐ इन फ्यूचर इसी अस बड़े ईजली इसी यूज करी सकने आं ते एह् ईजी मैथड ऐ आनलाइन शापिंग करने दा ते आनलाइन शापिंग ईजली करी सकने आं सानूं गूगल पे करियै करियै ते अस अपनी पेमैंट करी सकने आं ते सानूं कोई प्राब्लम निं आंदी ऐ अज्ज दे टैम उप्पर सानूं बजार बी ना जान पौंदा ऐ किश खरीदन तुस आनलाइन शापिंग करियै आनलाइन पेमैंट करियै गै अपना सारा कम्म करी सकदे आं ते आनलाइन शापिंग दिक्खेआ जाह्ग बड़ी कनविनियट ऐ साढ़े ताईं एह् साढ़े ताईं बड़े इक अच्छा जेहा कम्म करदी ऐ ते आनलाइन असेंगी कोई बी कम्म करना होग केह्ड़ी बी भाशा च करना होग ते अस करी सकने आं आनलाइन पेमैंट करना इक बड़ा स्हेई तरीका ऐ साढ़े ताईं के अस अग्गें जाइयै सानूं कोई दिक्कत निं आह्ग ते सानूं कोई प्राब्लम निं आहग कि अस अग्गें जाइयै किश खराबी होग